वीअ नवंबर ॿ हज़ार यारहं तेरहं दिसम्बर ॿ हज़ार पंद्रहं सत अक्टूबर ॿ हज़ार नव सोरहं जनवरी ॿ हज़ार तेरहं पंज जुलाई ॿ हज़ार